हेलौ ओइ नोंथां ओइ मारै दासानदि हाल साल

आटसा

आंथ' गायखांबायानो नोंथां बेथ' जादों अब्लाबो नआवनो एसे माबानायखाय सिगां खुबैग्रोनो मोन्नाय जादों मिसिनजों आंथ' गायग्रा बे रनजितखौनो गायबाय बिदिनो माइब्रा खावसे गायबाय जोसा थोसा गायबाय आरो आटसा औ औ औ थिक दं नोंथां

आटसा जागोन ओरैनो बाना सानाफोरथ' जायाखै नोंथांमोनथिं

बेथ बयनिबो गामियाव खासै नोंथां जेरावबो खासै बारायबाय जोंनावथ' फुरा थिनस खासै

बिदिनो बिदिनो नोंथां जोंनाबो बिदिनो सिगाङाव जों आरायस' हादों नै दा मालायफ्रा थिनस'खौनो होबाय आरो औ जोंनाथ' जारला जादों देग्लाय दे होमबा नोंथां दे दे दे नोंथां दे औ लोगो मोनलायगोन दे औ औ